हैलो भेण भेण मां कल्ह कॉलेज वई हुअसि ऐं हुते मुंहिंजो पर्स चोरी थी वियो जंहिंमें घणे ई पैसा ऐं ज़रूरी कागज़ाद ऐं मुंहिंजो आधार कार्ड बि हो जंहिंजे आधार कार्ड चोरी थी वियो आहे ऐं मूंखे हाणे आधार कार्ड जी डिजिटल कॉपी डाउनलोड करिणी आहे छो त मुंहिंजा घणे ई ज़रूरी कम आधार कार्ड जे चक्कर में रुकी विया आहिनि ऐं मां आधार कार्ड जी डिजिटल कॉपी डाउनलोड क्न करे पोइ ई मां मुंहिंजा ज़रूरी कम करे सघंदसि छा तू मूंखे ॿुधाए सघे थी आधार कार्ड जी डिजिटल कॉपी खे डाउनलोड करण लाइ छा छा करिणो पवंदो आहे ऐं हुन में कहिड़ा ज़रूरी कागज़ाद लॻंदा आहिनि